हमारे यहाँ पर जोधपुर जिले में राजस्थान में बजरी बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकालती है जिससे कि किसानों को बहुत ही फायदा होता है उससे भी बेहतर है हमारे यहाँ पर डालडा तिल गवार ये जो हैं ये हमारे को बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा देती हैं और इससे हमारी पूर्ति हो सकती हैं